जों बिफां गायनायाव हा गोसोम बाहायो हा गोसोम बाहायनायाव हासारा गोबोरखि हासारखौ जोङो जमा खालाम खालाम हासार खालामनानै बिफाङाव होयो जों बिफां हासार होयोब्ला बिफाङा मोजां जायो बिफाङा मोजां जायोब्ला अक्सिजेन गेसनि थाखाय मोजां आरो जों दा हा गोसोमखौ बाहायनाय जायो बिफां गायोब्ला हासारखौ जों गोबोर हासारखौ बोरमा खि हासारखौ जों जमा खालामनानै गोबोर हासार खौनो बिफाङाव बाहायनाय जायो जोंथ' दा बाजारनि जायखि जाया हासारखौ बायनाय जाया न'आवनो गोबोर हासारखौनो जमा खालाम खालाम जों हासार बाहायनाय जायो आरो हासार होयोब्ला बिफां लाइफांआबो मोजां जायो आरो जोंनि थाखायबो हासारा मोजां होयो आरो